आजके ज़माने में बहुत सारे सोसल मीडिया एकाउंट्स और फ़ोटोग्राफ़र्ज़ में आ गए हैं जैसे फ़ेसबुक व्हाट्सअप टिंडर इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी ए सॉट्स बनाए जाते हैं तो काफ़ी सोसल मीडिया के एकाउंट्स हो गए और मैं इन मतलब सच पूछो तो मैं इनमें से किसी को फ़ॉलो तो नहीं करता हूँ हाँ देखता ज़रूर हूँ मगर इनमें से किसी को फ़ॉलो नहीं करता हूँ मेरे लिए सब ऐसे ही देखने के लिए ही है ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कि मैं किसी को फ़ॉलो करूँ या कुछ करूँ हाँ देखने के लिए ज़रूर देखता हूँ फ़ेसबुक चलाता हूँ व्हाट्सअप भी चलाता हूँ इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ और यूट्यूब्ज़ पे भी बीडियोज़ देखता हूँ लेकिन मैं किसी को फ़ॉलो नहीं करता